सर ये राज मोटरसाइकिल एजेंसी से बोल रहे हो सर ये एक एक बाइक मोटरसाइकिल चाहिए थी किराए पे हाँ ये अजमेर रोड रोड पे काम चल रहा है उसपे वैसे स्टूडेंट हूँ मैं तो थोड़ी रेट वगैरह अच्छी लगाना हाँ एक महीने के लिए हाँ तो किराया थोड़ा ढंग का अच्छे से लगाना पर कितना रुपए लगेगा और कम नहीं हो सकते हो सकते रुपये तो सर स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए तो कम कर सकते हैं न रुपए तीन सौ नहीं होगा सर तीन सौ तीन सौ रुपए ले लेना सही रहेगा

तो ऐसा करना आप चार सौ रुपए ले लेना लेकिन पेट्रोल आप आप ही को ही देना पड़ेगा मैं नहीं दूँगा उसमें तो ये तो बहुत महंगी पड़ेगी ना एवरेज कितना देती है आपकी ये मोटरसाइकिल अच्छा अच्छा साठ का तो दो सौ रुपये का पेट्रोल जल जाएगा आने जाने में दो सौ रूपए का चार सौ रुपया आप ले रहे हो छ सौ रुपये हो रहा है कुछ ज़्यादा हो रहा है तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा तो कम कर सकते हैं ना नहीं नहीं अब ऐसा करो पाँच सौ रुपए ले लो पेट्रोल आप आप ही डलवाना उसमें और बाइक का किराया भी आप ही का होगा मैं सिर्फ़ पाँच सौ रुपए दूँगा हाँ ना वो तो मैं सब पैसे दूँगा अगर और कोई भी उसमें टूट फूट होती है उसके भी पैसे मैं ही दूँगा ना मैं तो अच्छे से चलाऊँगा अपनी बाइक समझ के चलाऊँगा ना उसको ऐसे थोड़े ना चलाऊंगा कि किसी और से ली है मैंने अब तो बस तब क्यों टूट फूट होगी इसमें अपनी समझ के चलाऊँगा मैं तो हाँ बैसे बाइक मेरे को कल चाहिए कल सुबह दस बजे मिल जाएगी ना चलो ठीक है तो मिलता हूँ मैं आके आपसे कल सुबह दस बजे मोटरसाइकिल शोरूम पे आ के मिलता हूँ कल सुबह दस बजे चलो ठीक है सर बाय